मैथिली भाषाके किछु ऐसन रोचक असामान्य भाषा छै एहिमे जे लोकोक्ति छै ओ छै रसरी आबत जात ते सीलपर पड़त निसान जे बहुत भावात्मक छै जाहिमे बरदराज जीके कहानी मैथिलीमे छै जे बरदराज जी बहुत मूर्ख छवि मन्दबुद्धि छविके रहथिन बच्चामे आ हुनका बादवला जे शुरूमे बादवला जे अयलनि सभ आगे बढ़ि गयलनि ओ पीछे रहलथिन तऽ ओहीपर आगे चलि करके गुरुजी निकाल जब देलथिन हुनका तऽ ओहिमे ई बातके अयलनि जे कुआँपर एगो रस्सी खीँचैत रहथिन पानि भरनी तऽ ओहिसँ जे हइ हुनका बिजलीके दिमाग कौँधलै आओर ई जे हइ लोकोक्ति छै